اپنی آواز کو ہم ایک بنانے کے لیے لمبی سانس کرنے کے لیے یا تو ہم صُبح اُٹھتے ہیں اور لمبی لمبی سانس لیتے ہیں یا پھر اُن گانے کے لیے میک کا استعمال کرتے ہیں یا پھر سناٹے میں بیٹھ کر اُس کو دہرایا کرتے ہیں تاکہ آواز خوبصورتی اور اُس میں اچھی ہو تاکہ میں کچھ سُنا سکوں اور دوسرے کے دوسرے کے پاس میں کچھ کر سکوں تاکہ عوام میں میری کچھ عزت ہو اِس لیے ہم میک کا استعمال کرتے ہیں ایکو کا استعمال کرتے ہیں اور بھی چیزوں کا وغیرہ وغیرہ چیزوں کا استعمال کیا کرتے ہیں